बैँकमे बहुत समस्या हो जाइ छै इन्टरनेटसे पहिले कहै छै कि लिन्क फेल होइ गेल जाइ छिए तऽ कहै छै लिन्क फेल होइ गेलै तब हुआँ बैठै पड़ै छै आधा घण्टा एक घण्टा कि भरिओदिन समय लागि जाइ छै हुआँ बैठैके लिए बैठैके चलते लिन्क आबै छै तब जाके पहिले रहै समस्या कि जे अपना लिखिके डाइरीमे दै दै रहै जाइ रहिए पइसा तऽ अभी तऽ एतना समस्या छै गाममे जे जहाँ ने लिन्क आबै छै तब तऽ रहै छै भरि भरिदिन समय लैप्स होइ जाइ छै समय भी लैप्स होइ जाइ छै अपना घरके काम काज सब खतम होइ जाइ छै बैँकके बहुत अभी बहुत अथी चलि रहलै हँ ई बैँकके चलिते तऽ पहिले रहिए जे जाइ रहिए आओर तनिके नाम लिखि दै रहिए खातापर तब अपना हुआँ हमरा पइसा मिलि जाइ रहै एखन थोड़े अइसे होइ छै एखन तऽ अइसन बात होइ छै जा लिन्क फेल होइ जाइ छै जएबै तऽ कहतै अभी लिन्क फेल होइ गेलऽ अभी पइसा नहि मिलतऽ ओत्ते अथी करि करिके बैठै पड़ै छै समय दिए पड़ै छै तखन तऽ नहि समय दिए पड़ै रहिए जाइ रहिए तऽ दै रहिए अपना खाता तऽ अपना निकालिके नाम लिखि उखि लै रहै दै दै रहै पइसा अभी तऽ बहुत चीजके दिक्कत होइ रहलै हँ दिक्कत होइ छै जाएते भरि दिन बैठै पड़ि जाइ छै समय गुजारै पड़ि जाइ छै समयके इन्तजार करै पड़ि जाइ छै आब अएतै आब अएतै लिन्क अएतै तब हमरा रुपा अएतै गने करै पड़ै छै तखन धरि बैठल रहै छिए समय निकलि जाइ छै हमरा आब अएतै बैँकमे